पहिले की होइ छलैया जे कुशियार जे होइत छल तऽ गाँव घरमे से गुड़ पेरल जाइत छल कुशियारके पेर कऽ गुड़ बनाओल जाइत छल आ चीनी मील सभ तऽ छलाहे ओहिठाम चलि जाइत छलैया आब जे छै से छोट छोट किसान सभ जे छै से गुड़ पेरनाइ बन्द कऽ देलथि किछुएक आध भेटत जे कतौ कल्हु चलैया गुड़ पेरल जाइया कुशियार पेरल जाइया आ गुड़ बनायल जाइया जे पैघ पैघ व्यवसायी सभ छथि ओहो सभ अपन जे गुड़ बनबै छथि तऽ बड़का बड़का मशीन सभ आबि गेलनि हँ जे छोट किसान सभकेँ उपलब्ध नहि भऽ पबै छनि आ ओ सभ ओहिसँ जे छै से अपन बेसी सँ बेसी उत्पादन करै छथि हँ तऽ छोट किसान अहिसँ प्रभावित भऽ रहल अछि किया कयक टा जे कोनो व्यवसायी छै सभ व्यवसायमे पैघे जे व्यवसायी सभ छथि तिनका जे छै से छोट किसान सभ सङ्गे से प्रतिस्पर्धा रहै छनि कियाक तऽ ओतेक साधन हुनका लगमे नहि रहै छनि तैॅं ओ से पिछड़ि जाइत छथि प्रभावित भऽ जाइत छथि